ہمارے ہندوستان میں فلمیں بہت اچھے اچھے سوٹنگ ہوتی ہیں اور ہمارے ہندوستان میں فلمیں بہت اچھے بنتے ہیں پہلے کے فلم میں کہانیاں بہت اچھے اچھے آتے تھے اب کے فلم میں جو ہے نا کوئی اچھی کہانیاں نہیں رہتی ہے اور ہمارے سلمان خان جو فلمیں پہلے بناتے تھے وہ بھی اچھے بناتے ہیں اور جو ایکٹر ہم یہ یہ سب ہیروہن سب تھی وہ سب بہت اچھی اچھی ایکٹر کم ای سب کر لیتی ہے وہ سب اچھے لگتے ہیں دیکھنے میں ہم کو بھی اب کی جو ہے نا کہانی اب کوئی خاص نہیں بناتے ہیں پہلے کے کہانیاں میں مار پیٹ بھی گھریلو کہانی بھی ہوتا تھا اب کی کہانی میں وہی کو خاص وہ سب نہیں رہا جو سب پہلے رہتا تھا اور بڑے بڑے ای سب جو تھے وہ پہلے گزر چکے اب تو وہ سب نہیں رہے جو کہانیاں میں پہلے اچھے لگتے تھے سننے میں اب وہ اب سب اب نہیں رہے اور ہمارے سلمیٰ شاہ رخ خان بھائی بھی بہت اچھے فلمیں بناتے ہیں دل والے دلہنیا لے جائیں گے ای سب میں بھی کہانی بہت اچھے تھے پہلے کی کہانی بھی اب اس میں ای نہیں ملتا ہے جیسے پہلے کہانی بناتے تھیں اب کے کہانی میں کوئی خاص نہیں رہا اور اور ہمارے شاہ رخ خان بھی بہت اچھے فلمیں بناتے ہیں اور سنگھر بھی جو پہلے تھے وہ سب تو گزر گئے اب ہمارے جو گانا پہلے والا او لتا منگیشکر جو گاتی تھی اس کا گلا کتنا خوبصورت تھا اب تو وہ نہیں رہی اس دنیا میں